जीअं त मूंखे रंधिणे लाइ प्लास्टिक जा दॿा खपंदा हुआ त मां ऑनलाइन घुराया हुआ ऐं उहे मां काल्ह आयां आहिनि त मां खोले ॾिठा आहिनि त उहे सभु टुटल निकिता आहिनि ऐं सुठा कोन आहिनि बिल्कुलु वणनि नथा इन करे मूंखे वापसि करिणा आहिनि त मां कीअं वापसि कयां